मैथिली भाषा जे छै ओ हमरसभके मातृभाषा छियै अपन मिथिलाके जे भाषा मैथिली भाषा छियै तऽ हमसभ जे अपनामे अपन मैथिलीमे अगर बातचीत करै छियै तऽ ओ एक दोसरके जे छै बीचमे जे कोनो भी चीजके प्रस्तुति होइ छै केओ जे ककरो किछु कहै छै तऽ ओ आसानीसे हम ओ प्रश्न अगर केओ केकरोसं केओ पूछै छै अगर हम मैथिलीमे समझाबैत छियै तऽ ओ बढ़िआँसॅं हुनका पास पहुँच जाइत छै मैथिली तऽ बहुत पुरान भाषा छै तऽ एहि दुआरे हमर मैथिलीकेॅं मिथिलाक प्रचार होबाक लेल मिथिलाके बारेमे हर चीज़ जानकारी सभके मिलय एहि कारण हम हमर मैथिलीके प्रचार होबाक चाही